دیکھو جی تفریحی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے پہلے لوگ صرف سنیما ہال جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے لیکن اب او ٹی ٹی پلیٹفارمس جیسے نیٹفلکس امیزون پرائم اور جیو سنیما سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے لوگ اپنے موبائل یا ٹی وی پر بیٹھ کر فلم اور ویب سیریز دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ بھی اپنے وقت پہ آنے والے وقت میں سیریز اور بھی آگے بڑھیں گی یعنی ہر مہینے ہی نئے نئے ویب سیریز فلمی اور سوز آئیں گے اور مقابلہ بھی سخت ہوگا جو پلیٹفم جلدی اور اچھی کوالٹی کا ہوگا وہی چلے گا ساتھ ہی شارٹ ویڈیوز کا رجحان بھی تیزی سے ہو رہا ہے جیسے انسٹاگرام ریلس یوٹیوب شارٹس لوگ اب جلدی تفریح جاتے ہیں بس ایک منٹ کی ویڈیوز میں ہنسی ڈانس یا انفمیشن اور ہاں کمپنیوں کو اب گراہکوں کی بات فوراً سننی پڑتی ہے مطلب اگر کسی کو کوئی شو یا فلم پسند نہیں آتی تو وہ فوراً شوشل میڈیا پر رائے دیتا ہے اور کمپنیوں کو فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے